नमस्कार काका आसा बरें आसा नवरात्रां आयलीं न्ही आतां हय तुमी तुमचे तेवटेन कितले दीस चलता रे नवरात्रां हय आमचे बीन तशेंच रे हांगासर आमचे णव राती चलता आनी मागीर एडीशनल कोण करता ते पुजा बीजा तें सोडून घाल पूण णव रात्री देवची सारकी नवरात्रां आसता कळें आमचे तशें म्हाजनांक त्यो अश्यो राती दिल्ल्यो आसता पूण तुमी आतां म्हणटा पळय मकर बीकर तशें आमचे तेवटेन ना आमचे तेवटेन अशें देवीक बेश्टें सजोवप मागीर भजन मदीं प्रवचन जाता मागीर आरती जातात मागीर तिर्थ प्रसाद आनी हें मकर बीकर म्हणटात तें ना तेमचें आमचें हें एक मनान विचार आसा तुमकां बी फावता जाल्यार एक मातशें केन्नाय येवन करचें आमकां बी दाखोवचें मकर बीकर कितें आसता तें हें पूण अशें आमकां मातशें कोणीय मातशें हेल्प केल्लें जाल्यार आमी बी चालू दवरतलें आसले कित्या मकर म्हणटकूच लोक मातशे जमता ना प्रथा ना पूण तें कितें आसा पयलीं प्रथा ना जाल्यार आतां ती कोरू येता न्ही प्रथा तशें कांय ना तेजेर आमी एक बेश्टें अशें डेकोरेशन बीन अशें करता आनी करता णवय राती साजरी करता तशें वायट जायना बऱ्यो जातात लोकय भरपूर आसता लोकांचो रिसपोन्स आसता भायले भायले लोक येतात बरी देवीक बी सजयता हय पूण एक अशें मकराचें अशें एक हय हय हांगा किर्तन बी ना कोणेय हाडलें जाल्यार खोशेन हाडटा ओके येयात तुमी हय येयात आमचें हय पळोवया हय ट्राय करता आमी तुमी मातशें चड जाण आसात जाल्यार एकटो येयात ओके